एह्दे च साह्नू दसेआ गेदा ऐ कि जेह्ड़ा साढ़ा घर ऐ सारे जेह्ड़े घर दे कोल लोग रैंह्दै नै गोआंडी ने उंदा नांऽ दस्सना ऐ कि इयां कि कोई पंज बंदें दा नां दस्सना ऐ फिर ओह् कोई बी होईया पैह्ला होईया गितिन जम्बाल होईया बड़े नांऽ इस तरां दे अभी सिंह् ते लाल सिंह ते करतार सिंह् ते होर बी बड़े नै मोहिन्द्र सिंह् ते एह् साढ़े पंज नां दसी ओड़े